जी सर जी कहाँ जाना है अच्छा हाँ इनोवा भी मिल जाएगी ब्लोरो भी मिल जाएगी आपको कौन जो चाहिए वो मिल जाएगी इसमें सर पर ऐसी वाली है पर किलोमीटर के हिसाब से पंद्रह रुपये और बिना ए सी वाली है बारह रुपये नहीं नहीं ड्राइवर का अलग से रहेगा आपको देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से और खाना पीना आपको करना पड़ेगा ड्राइवर का नाइट स्टे का रहेगा पाँच सौ रुपये पर नाइट जी सर जी सर तो मिल जाएगी गाड़ी हाँ हाँ जा सकते हैं

हाँ एडवांस तो जमा करना पड़ेगा एडवांस एडवांस जमा कर दीजिए और टाइम बता दीजिए कि किस टाइम पर जाना है तो ड्राइवर तो हमारा ही रहेगा न ठीक है सर

हाँ हाँ कल एडवांस एडवांस जमा कर दीजिए

थैंक यू सर